नेईं में कदें बी इवेंट बिच्च बाईकिंग दे बिच्च इवेंट दे बिच्च कदे पार्टिस्पेट शन नेईं कीता में इ'यां प्रॉपर बाईक चलाई लैन्ना होन्ना पर में अग्गें सोचे दा ऐ कि में अग्गें पार्टिस्पेट पूर्टिस्पेट करगा हून में फिलहाल कुछ निं सोचे दा ऐ अहें में बड़ा दिक्खियै चलाना होन्ना बाईक असें बाईक हमेशा दिक्खियै चलानी चाहिदी लिम्ट बिच्च चलानी चाहिदी जादा फॉस्ट निं चलाना चाहिदी ते ते तेज़ निं चलानी चाहिदी ते में बी हमेशा दिक्खी दिक्खियै सब किश मोड़ कट्टना होन्ना इंडीकेटर देइयै सब किश मतलब न्हाड़े जेह्ड़े पार्टस होंदे उसी यूज़ करियै करना होन्ना हां ते हून में ते कदें बी इवेंट बिच्च जां रेसै बिच्च पार्टिस्पेट नेईं कीता ऐ ते हां में निं कीता